ہیلو جی الوینا الوینا بیکرس سے بات کر رہی ہیں جی مجھے اپنے بیٹے کے لیے شہروز کے لیے کیک بک آڈر کرنا تھا جی مجھے اپنے بیٹے کے لیے کیک آڈر کرنا تھا اور اس کے بارے میں آپ مجھے بتا دیجیے کون کون سا کیک آپ کے یہاں مل جی پانچ سو پہلے تو آپ کے یہاں میں نے آرڈر کیا تھا جب کیک کے تو کم تھے ریٹ اب تھوڑے بڑھے ہوئے ہیں اس ٹائم تو آپ مجھے بتائیے گا مطلب چاکلیٹ چاکلیٹ مکس ونیلا کیا نام فلیور میں کتنے کا چاکلیٹ اور ونیلا فلیور میں چاکلیٹ میم تیار کرانا ہے کیک کتنے میں پڑ جائے گا مجھے تین پاؤنڈ کا تیار کروانا ہے کتنے کا پانچ سو روپیے پانچ سو روپیے پانچ سو روپیے والا آڈر بک کر دیجیے آپ جی اس میں بس میرے بیٹے کا نام لکھ دینا شہروز اور اس کا کلر جو ہے آپ کو ونیلا اور چاکلیٹ فلیور میں دینا ہے ہوں ونیلا ڈال دینا اس پہ کیک پر جی جی نہیں بس ابھی تو اتنا ہی ہے اس پر کیپٹل لیٹر میں اس پہ شہروز نام ڈال دینا کیک پر ہوں وہ میرا آڈر جو ہے وہ مجھے کب تک مل جائے گا کچھ ڈسکاؤنٹ وغیرہ دیں گی آپ اوکے اوکے اوکے مطلب جیسے ہم چار کلو میٹر پہ مطلب ہیں ادھر تو ہماری ڈلیوری فری رہے گی وہاں سے اور تھوڑا اگر اس سے آگے کے نام بنے گا تو آپ کا کیا رہے گا اس کا چارج وغیرہ اوکے اوکے ٹھیک ہے میم تو آپ کتنی دیر کتنے ٹائم میں مل جائے گا کیک میرا اوکے اوکے ٹھینک یو